हॅलो आ आंव संकल्प उलयतां आयकपा येता आवाज आं म्हाका न्ही हांव जिमान वयता आनी म्हाका डायट प्लॅन दिल्लो आसा सो म्हाका तुमचे शॉपा वयल्यान थोडी हें जाय आशिल्ली एक भाजी आशिल्ली सो तुमी हय म्हाका ब्रोकॉली बीन तशें जाय तर तुमी कितें सजॅश्ट करपा शकता ब्रोकॉली जाय म्हाका गाजर जाय तें

आ आ हा आ सो म्हाका अय म्हळ्ळ्या तेंचें प्रायसींग कशें आसता म्हळ्या पॅकेटांनी येता न्ही तें

आ सो ब्रोकॉली आनी ये आमगेले चणे बीन तशे आसता पय ते थोडे ते तुमके कशें प्रायस दोवल्ला पॅकेटा आ आ सो तुमी अशें कितें एक प्रॉपर असो सॅट बीन अशें विकता लायक डायटाचोत सॅट अशें म्हळ तितू भितर अमकेच वॅजिटेबल्स अहे इन्क्ल्यूड करून पॅकेट कशें कितें अय अय आ आ बरें आंव मागीर ऑर्डर दित तेन्ना सांगता तुमकां माई फोन करून सांगता कॉल बॅक करता ओके हा बरें बरें थँक्यू